دہلی میں تعلیمی نظام اور اسکول چھوڑنے اور غیر حاضری کے مسئلے کو اس طرح حل کیا جاتا ہے کہ جب بچہ غیر حاضر ہوتا ہے تو بچے کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور اسکول کے پرنسپل صاحبہ بیٹھ کے یا پھر اسکول کے پرنسپل صاحب بیٹھ کے والی بچے کے والدین سے میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں غیر حاضر کیوں ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے آپ اپنے بچے کا صحیح سے خیال رکھیں اور میں اپنے بچے سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کیوں غیر حاضر کر رہا ہے